एतऽ तऽ देखएके लेल जे केओ भी एथिन तऽ ओकरा लिए जे छै से सरकारी गेस्ट हाउस तकर बाद दू चारिटा होटल छै ठहरैके लिए एहने तरहकेँ व्यवस्था छै तकर बाद जे छै से ओहिसँ विशेष कोनो ओहन व्यवस्था एतऽ सुपौल जिलामे उपलब्ध नहि छै हँ दू चारिटा होटल छै जाहिमे कि अहाँ ठहैर सकैत छी तकर बाद गोभर्मेन्टके जे गेस्ट हाउस छै ओहिमे रहि सकैत छी बस ठहरै कऽ व्यवस्था एतऽ इएह छै